हाँ नमस्ते सर नमस नमस्ते हाँ हाँ तो पेंट हम जो आप बताएंगी हम पेंट कर देंगे आ कर हाँ जो आपको पसंद हो

जो आप बताएँ जो कलर आप बताएंगी वो हम कर देंगे आ कर

अच्छा पूरे मकान का कराना है तो पाँच हजार पड़ जाएंगे हाँ तो अपने अपने हिसाब से अपने हिसाब से बता दीजिए

अच्छा तो तिन अरे चार वार तक मतलब जवन है हो जाता है अच्छा हाँ तो ठीक है साढ़े तीन ऊन कर लीजिए हम बोले कमरे में जो है क्रीम कलर लगवा दीजिए क्रीम कलर

क्रीम कलर रखवा दीजिए

हाँ

हाँ हाँ ओ तो हई है हाँ वो तो फिर वही है परिवार में जो अपने सदस्य हैं उनसे तो जरूरी है जानने बात के कौन सा कलर होना चहिए कौन सा नहीं होना चाहिए कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं अच्छा लगेगा हाँ

नहीं नाराज नहीं होंगे हमारा तो यही काम ही है यही हाँ तो हाँ नमस्कार नमस्ते